جی سر جی سر سو رہی ہے بتائیے کیا پرابلم جی ہاں جی سر ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں سب تمام چیزیں جو جو سب آپ دقت ہوتی ہے فور ویلر ٹو ویلر کی ہو جائے گی سر سر اب جیسے دو چیز کا اب سر سمسیا بتائے ہیں سر اس میں تو ٹائم قیمت وہی ہے سر پانچ سو کے قریب لگ جائیں گے سر دیکھ کر کے بتائیں گے ہو سکتا ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے تو آئیں گے تو چیک کروں گا اس کے بعد پتہ چلے گا تو اس حساب سے سر ساپ تو وہی صبح دس بجے سے لے کے شام چھ بجے تک کھلی رہتی ہے

جی ہاں سر سنڈے کے دن بند رہتا ہے سر باقی بعد کھلا رہتا ہے پورا ہفتے میں سنڈے کے دن صرف بند رہتا ہے ایک دن آرام چاہیے تھوڑا سا مجھے سر میری سوپ غازی آباد میں ہے اور سر اب شام کو صبح کے ٹائم بھیڑ ہوتی ہے تو آپ شام کو آتے تو زیادہ بہتر ہوتا سر آپ کے لیے دن میں ہی آؤ گے تو آپ جلدی صحیح کرا کے آپ جا سکتے سر سر آپ شام کے ٹائم آئیں گے تو خالی رہے گا تو جلدی ہو جائے گا لگ بھگ دو چیز تو وہی ہے ایک گھنٹے میں ہو جائے گا سر صحیح کر کے دے دیں گے ہم جی جی جی سر آئیے آپ آئیے ٹھیک ہے لگا دیں گے سر